अस उधमपुर जन्ने जियां उधमपुर जन्ने असेंगी मैटाडोरें च बडी मुश्कल औंदी ऐ ओत्त रश बड़ा होंदा सीट नेईं थ्होंदी सीट नेईं थ्होंदी सीट नेईं थ्होने कारण लत्तें पीड़ा होंदियां इंतजार बी बड़ा करना पौंदा शिड़का खड़ोइयै शिड़का खड़ोने बड़ा लम्मां इंतजार करना पौंदा फ्ही जाइयै गड्डी थ्होंदी गड्डी थ्होग बी ओत्त सीट नी थ्होंदी होर लतां बी त्रुट्टी जंदियां हुट्टी थक्के दे मतलब कि बा औन्ने अस होर शिड़कां नी जेह्कियां ओह् बी भज्जी त्रुट्टी दियां ओत्त बी जम्प लगदे जम्प लग्गियै बी ओत्त अद्धे सेर फटदे अद्धे कुतै किश लग्गा दा कुतै किश बज्जा दा ओत्त बी बड़ा मुश्कल होंदा शिड़क ऐं शिड़क इत्थै शैल होनी चाहिदी उधमपुरें शिड़कां शैल गै नी हैन जेह्के लीडर न साढ़े ओह साढ़ी अवाज गै नी सुनदे अस कोई बी मुश्कल उ'नेंगी दसगे ओह् साढ़ी सुनदे गै नी ग्रांऽ ग्रांऽ दियां शिड़कां जेह्कियां खराब न होर जेह्का साढ़ा उधमपुर ऐ इत्थें असें पानियें दी बी प्राब्लम ऐ पानियै दा इ'न्ना मुश्कल होंदा गर्मियें च पानी नलके औंदे नेईं बिजली नी औंदी पानियै दा नेईं औने दे कारण असें कपड़े धोने दा मुश्कल होई जंदा पानी पीने आह्ले दा मुश्कल होई जंदा ओह् असें गी कोई अट्ठ क्रोह जाइयै पानी आह्नना पौंदा पीने आह्ला ओह् बी सिरै'र चुक्कियै ते पीड़ां होंदियां सिरै बी साढ़े कपड़े धोने बी असें दूर जाना पौंदा ओह बी चुक्कने सिरै'रै ते जाना बड़ी दूर ओह बी धोइयै आह्नने ओह् बी धोइयै आह्नने जेल्लै ते आए घर औचै तां लाइट नी होंदी लाइट दा बी बड़ा मुश्कल बिजली जेह्की ओह् बी नी होंदी पक्खे नेईं चलदे गर्मियें च इ'यै ते प्राब्लम ऐ मच्छर अद्धा थवाटदा गर्मियें च असें राती कुदै छत्तै'र सोन्ने कुतै कि'यां सोन्ने कुतै कि'यां सोन्ने ओत्त बी मच्छर खंदा रौंह्दा ते बड़ा मुश्कल होंदा साढ़े जेह्के ग्रांऽ दे लीडर न एह् सुनदे बी नेईं कुसें दी ते सर्दियें च जेहका सर्दियें च धुंद पेदी होंदी शिड़का ओह् फ्ही गड्डियां जेल्लै चलदियां ओत्त लभदा नेईं ऐक्सीडैंट होंदे ते केइयें दे कि'यां होंदे ऐक्सीडैंट केइयें दे कि'यां होई जंदे ओह् नेईं लभदे होर ठंड बी बड़ी होंदी ते रोड बी खराब रोड बी नेईं शैल ते करना केह् ऐ इ'नें लीडरें गी कोई अपना ओह् दस्सै दुख ओह् सुनदे ही नेईं एह् बड्डे बड्डे ढिड्डे आह्लें लोक एह् निक्के मुटटे लोकें दी गल्ल घट्ट सुनदे ते आपें एसियें च सौंदे असें बेचारें गी पक्खा बी नेईं इं'दे अंदर बी पक्के इंदियां शिड़कां बी पक्कियां ते साढ़ै बेचारै रस्ता बी नेईं असें द'ऊं पैरें दा जेह्का रस्ता ओह् बी नेईं ते चलो ठीक केह् करना इ'नें लोकें दा ठीक ऐ